हाँ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मुझे बगीचा लगाना बहुत ही अच्छा लगता है इसी प्रकार मैंने बगीचा लगाने में एक भैया को मदद की थी जिनको मैंने बताया गया था कि आप पौधे कहाँ से ले सकते हैं और उसको किस प्रकार लगा सकते हैं मैंने उनको गमले बताए थे कि गमले वो कहाँ से ले सकते हैं छोटे बड़े गमले और अलग अलग प्रकार के गमले इसी में उनका खाद की भी जानकारी दी थी अलग अलग खाद अलग अलग प्रकार की ले सकते हैं और वह अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं जैसे फल के अलग पौधे और फूल के अलग पौधे और अलग किस प्रकार के सजावटी पौधे भी हैं और उनको मैंने टिप्स दी थी कि वे खात को घर पर ही बना सकते हैं किचन से निकलने वाले कचरे को वह खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं और खाद समय समय पर डालें और सूर्य की रोशनी में पौधों को रखें जिससे वह अपना बगीचा बढ़ा सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते